हा ॻाल्हायां पियो केरु पिया ॻाल्हायो अच्छा मिली वेंदो बराबरि मिली वेंदो ऐं घणे किले जो तव्हांखे ठहाराइणो आहे

रेड वेल्वेट जो पर के जी जो ट्वेलव हंड्रेड पवंदो ऐं घणा माण्हूं हूंदा खाइण वारा केक त उन हिसाब सां तव्हांखे मां ॿुधायां केतिरे में थींदो की न त पोइ वन किलो खां कोन्ह थींदो तव्हांखे वधीक ई ठहाराइणो पवंदो घटि में घटि ॿ टे किले जो ठहाराईंदा त सभिनि खे थी वेंदो ऐं पर हा घट में घटि टे किलो तव्हांखे ठहाराइणो हिकु पर के जी जो ट्वेलव हंड्रेड आहे

न न ईअं क्रिसमस जो ॾिस्काउंट ई आहे क्रिसमस जो डिस्काउंट ई आहे थर्टी सिक्स हंड्रेड तव्हांखे पवंदो राऊंड फ़िगर थर्टी फ़ाए हंड्रेड तव्हांखे पवंदो हा हा हा हा ऐं इनमें हा इनमें कुझु तव्हांखे कस्टमाईजेशन करिणो आहे फ़्लेवर में कुझु चेंजिस कराइणा आहिनि के कुझु अहिड़ो हा हा ठीकु आहे करे ॾींदासीं ऐं उनमें ऐं ॿियो कुझु तव्हांखे फ़्लेवर में एड कराइणो आहे के ख़ाली सिर्फ़ रेड वेल्वेट ई खपे हूं भले ठीकु आहे सर थी वेंदो हा थी वेंदव तव्हांखे कॾहिं ताईं खपंदो हा अलॻि अलॻि आहे उहो एट हंड्रेड खां स्टार्ट थींदी आहे टू थाऊज़न ताईं जहिड़ो तव्हां पेमेंट हा जहिड़ो तव्हां फ़्लेवर कंदा उनजे हिसाब सां इनमें घणियूं ई फ़्लेवर ईंदियूं आहिनि बटर स्कॉच आहे मिक्स फ़्रूट बि ईंदो आहे ऐं इनमें उहो केस इहो रसमलाई बि इंदो आहे रसमलाई असांजो प्रीमियम आहे ऐं जामु दी बेस्ट हुंदो आहे मिक्स फ़्रूट हुंदो फ़ाए हंड्रेड सिक्स हंड्रेड पर के जी जे हिसाब सां मिली वेंदो तव्हांखे हा मिक्स फ़्रूट बि सुठो आहे जे तव्हांखे लो रेंज में त तव्हांखे मिक्स फ़्रूट बाक़ी सुठे में खपे त रसमलाई

हा त तव्हांखे टे किलो घटि में घटि टी किले जो थी वेंदो तव्हांजो हा हा हा हू बि मिली वेंदो तव्हांखे टे अलॻि अलॻि खपनि त टे अलॻि अलॻि ठाहे ॾई वेंदासीं

हा रसमलाई ठीकु आहे भले भले ठीकु आहे करे ॾींदासीं तव्हां कलेक्ट करण ईंदा न हा भले मिली वेंदो तव्हां कलेक्ट करण खुदि ईंदा न ओके ठीकु आहे ठीकु आहे हा ओके थैंक यू हा हा थी वेंदो थी वेंदो हा हा ठीकु आहे भले भले ठीकु आहे चलो ओके थैंक यू हा हा हा हा हा ओके हा